ہمارے ادھر بہت سے ایسے شخصیات ہیں جو بہت سے اچھے اچھے کام کیے ہیں جیسے کہ ابھی ایک کمیٹی بنی تھی جو ڈی جے کے اوپر روک لگایا گیا تھا نشہ مکتی کے اوپر روک لگایا گیا تھا کہ جس شادی میں ڈی جے بجے گا سنتی طور پہ شادی ہونی چاہیے اور جس جگہ پر نشہ مکتی کا کام ہوتا ہے نشہ کا کام ہوتا ہے اس چیز کو روکا جائے اس میں بہت سے لوگ ہمارے جو بڑے بڑے بزرگان دین تھے انہوں نے اس پر کا کام کیا اور الحمد للہ بہت سے کارنامے سامنے پیش آئے ان کے سامنے بہت سی چیزیں آئیں ہر چیز پہ انہوں نے مطلب کہ مقابلہ کیا بہت سے لوگوں نے ان کے خلاف بھی گیا لیکن ان کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑے رہے اور ان چیز کو اپنے آپ کے سامنے پیش کیے اور بہت سے جگہوں پر اس چیز کا ختم کیا گیا نشہ مکتی کو بند کیا گیا تاکہ ان سے لوگ اس میں ملوث نہ ہو سکے نشے کے اندر اور بہت سی جگہ ایسے ہیں جہاں پر شادی کے اندر عیاشیاں ہوا کرتی تھی فیاشی کے کیا جاتے تھے ڈی جے وغیرہ بجا کر تو اس چیز پہ بھی روک لگایا گیا تو الحمد للہ مجھے فخر ہے کی ان لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے اتنا بہترین کام کیا اتنا عمدہ کام کیا تو مجھے اس لوگوں ان لوگوں پر اتنے بڑے علمائے کرام پر فخر ہے کہ انہوں نے اس کمیٹی کو بنایا اور اس پر کام کیا